हैलो हां जी हां जी में कमला बोला नी आं तुस प्लम्बर आह्ली मैडम बोला दी आं अच्छा मड़ो असें बाथरूम दी फिटिंग करानी ही ते पूरी ओह्दा रेट छेट सनाओ असें गी केह् चार्जेस न ओह्दे नेईं नेईं नार्मल गै करानी ऐ बड़ी कंपनी छंपनी आह्ली नी असें मड़ो दुए बाथरूमें पैंतियें सवें दा नलका लाए दा ओह बी खराब होई गेदा सगुआं ओह बी दस्सना हा तुसें में ते नलका रिपेयर होई जंदा ओह्दी इक टूटी खराब होई गेदी तां पूरा गै खोलियै लाना पौंदा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक